हाँ हेलो हाँ आप मारुति कार एजेंसी में अपने फ़ोन लगाया है जी कहिए अच्छा आपको रिपेयर करवाना है और सर्विस भी करवाना है आपको कार की अच्छा कुछ टूट गया है क्या हाँ जी जी बदल जाएँगी ना आप ला लीजिए कार को आप सुबह नौ बजे छोड़ दीजिएगा कार अब वो हेड लाइन चेंज करना है तो उसमें दो घंटे तो लग ही जाएँगे और सर्विस में ऑइल चेंज करना है और बहुत सारी चीजें करना पड़ेंगा तो चार पाँच घंटे लग जाएँगे आपको छोड़ना ही पड़ेंगा कार जी हेड लाइट की कंडीशन देख के बता सकते हैं हम कि क्या खर्चा आऍंगा हेड लाइट का तो टू से थ्री ठाउज़ेन्ड तक का रहता है और जो ऑइल चेंज करना है वो तो हम उसके बाद ही बिल बना पाएँगे समथिंग फ़ाइव सिक्स थाउज़ेंड तक का बस आएगा तो आप किस दिन कार छोड़ेंगे शाम को तो ज्यादा सर्विसेस आ जाती है बहुत सारी कार्स बुक रहती हैं आप एक काम करिए कल सुबह आप नौ बजे ला लिए ला लीजिए जी ठीक है